मैं अपने बच्चों को बैंकिंग में उसमें करना चाहती हूँ अच्छी से अच्छी कोचिंग देना चाहूँगी अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहूँगी जिससे क्या रहेगा कि मेरे बच्चों को एक तो अच्छी पोस्ट मिलेगी और उनको आगे भी मतलब अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा और मैं एक अच्छी माँ बनकर उनको गाइड करना चाहूँगी क्योंकि मेरे बच्चे क्या है जब कोई गाइड मिलेगा उसे उनको पढ़ने के लिए या फिर सलाह करने वाला तो देने वाला तो उसमें क्या रहेगा बच्चे जैसे सलाहकार अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चों को क्या रहता है की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है और पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको गाइड करने के लिए उनकी माँ या पापा दोनों रहते हैं कि भाई आप यह चीज़ को यहाँ जो यह कोचिंग अच्छी है या आप यह सर से मिलो यह ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तो आप ऐसे उनके पास जाओगे आपको अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी तो बच्चे अच्छे ही पढ़ते हैं और अच्छी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग करना चाहूँगी और क्यों करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी रहती है पोस्टिंग पोस्ट अच्छी रहते हैं इसलिए मैं अपने बच्चों को बैंकिंग करना पसंद करुँगी